हलो जय झूलेलाल हा मां न मां दिल्लीअ में थी दिल्लीअ मां थी ॻाल्हायां भाविका हा जी मूंखे दिल्लीअ में असां साउथ दिल्लीअ में रहंदा आहियूं जी जी हांजी हांजी जी जी लाजपत नगर में रहंदा आहियूं असां जी मूंखे मूंखे न पोंडीचेरी वञिणो आहे त तव्हां उन जी कोई जानकारी ॾेई सघंदा आहियो मूंखे कुझु होटल होटल वोटल हुते कोई बढ़िया होटल हुजे सही रहण जो खाइण जो किथे किथे घुमूं जानकारी खपे मूंखे थोरी जी हा अच्छा सिंधियुनि जा बि होटल ठहियल आहिनि अच्छा हा अच्छा हा जी अच्छा त अच्छा त होटल जो नालो छाहे ॿुधाए सघंदा आहियो अच्छा हुते ॿुधाईंदा हा हा ठीकु आहे त रेट त रेट वेट कीअं हूंदा हुतां जा अच्छा रीज़नेबल रेट हूंदा अच्छा हज़ार ॿी हज़ारे में सु सुठो कमिरो मिली वेंदो हुते

हा असां नाश्तो पानी हुते होटल में ई मिलंदो हा अच्छा ऐं घुमण लाइ हुते वरी किथे किथे वञू अच्छा हा हुते हा

हा तव्हां मूंखे ॿुधाइजो पोइ ए एड्रेस मोकिलिजो तव्हां मूंखे वॉट्सअप कजो हुन नंबर ते

हा सभु जान हा सभु जानकारी मूंखे हिन नंबर ते तव्हां मोकिले छॾिजो पोइ उहा नंबर होटल जो नंबर नालो सभु मोकिले छॾिजो हा ऐं वञण जो असांखे न हा हा हा हा जी हा हा कोई ॻाल्हि नाहे कोई ॻाल्हि नाहे

जी असां वेंदासीं अञा ॿारनि जी छुटियूं थींदियूं न स्कूलनि जी अञा त पेपर था हलनि मार्च में हा मार्च अप्रेल में मार्च छुटियूं थींदियूं त मार्च में असां सोचूं त वञूं हा ओके जय झूलेलाल